इस्तरी हिकु ॾाढी सुठी शइ पर हुन में के खामियूं बि अथसि उहा लाइट खां सवाइ नथी हले ऐं कॾहिं कॾहिं महिल मुंहिंजे कपिड़नि ते बि चिटकी पवंदी हुई हुनमें सौ गुण हुआ पर हुनमें अवगुण बि हुआ कॾहिं कॾहिं त मूंखे शॉक बि लगी वियो हुयो हुन शइ खे मां ठाराहिण खां पोइ बि मूंखे ॾाढी तकलीफ़ पइ ॾिनी जेका मूंखे ख़राबु पई लगे मां हिन करे हुनखे छॾे ई ॾिनो इस्तरी हिकु पंहिंजे लाइ ज़रूरी बि आहे ऐं नुक़सानदाइकु बि आहे तंहिंजे करे हुनखे संभाले वापरणु खपे न त ॾाढो नुक़सानु ॾिए थी ठाराहिण खां पोइ बि चंगो ख़र्चु पई कढे हिन करे मां हुनखे फिटो करे छॾियो